आङो नाखौ बिलोआव गोरोमनो थांनायाव आं बे नांगौ मोनगोन सानाखैमोन मानि आङो जेनबा बोरैबा आंनि खाफालखौनो जेन'बा मोजां खौनो सानना लानांगौ जायैबाय बे नाखौ आङो गोरोमनायावनो बोरैबा हमनो मोनदों हमनो मोननाय लोगो लोगो आंनि गोसोआबो बिराथ गोजोन मोनदों बे नाखौदि आं मोनगोन खौथ' थांखि गैयामोन थेवबाबो आंनि खाफाला मोजांखाय आं बे नाखौ हमनो मोनदों आरो नाखौ मोननायनि लोगो लोगो आंनि गोसोआ बिराथ गोजोननाय मोनदों आरो बे जों लोगोसे आङो बेनि नानि बे नायानो जायैबाय खमन काट ना जोंनि न' खाथिनि बिलोआवनो आं बिदि नाखौ गोरोमनानै मोनदों लोगोफोरजों ज' थांनायाव आरो मालाबाबो बिदिनो जे गोरलै सानायावबो बेबादि नाखौ आङो मोनबाय खननै खनथामसो जाबाय आरो बिदि ना गिदिर मोननाया आङो बै ना गिदिर मोनबाथ' जेन'बा बयनिबो गोसोआ रंजाखाङो नालाय आंनि गोसोआबो बेबादिनो रंजाखांदों आरो न'खरनि मानसिफोराबो बाब ना गिदिर मोनदों जोंहा बेफोर बादि रंजानाय फैदों आंनि न'खरनि मानसिया आङो ना लायनाय फोरखौथ' आं बिराथ मोजां मोनखायो मालाबायाव जे सानाय मालाबायाव बिदिनो लोगोफोरजों ना गोरोमहैनायाव ज' ज' थांनानै बेफोरबादिनो मोननाय ना गिदिर मोननाय जादों ना गिदिर मोननायजोंनो गोसोआ खुसि मोनदों आरो जोंनि गामियावथ' बिलो फ्रानो जोबनो थाङा नालाय माजे समाय जोंथ' हिनजाव मानसि नालाय जेखौ सारनो रोङा आरोखि ओमफ्राय जोङो जेनबा मुसारि बोनायावबो मोनो जे गोरलै सानायावबो मोनो एखमबा बिदिनो गोरोमनायावबो मोनफ्लाङो मोनदों आङो गोरोमनायावनो खेबसे खमन काटखौ खमन काट नाखौ जोङो बिदि गोरोमनायावनो मोननाय जादों आरो

बिदिनो मुसारि बोनाय बिदियावबो मोननाया दाखलिसो आङो बिदिनो जों साथाम जों बोनायाव मोनदों आरो मासे आंल' नङामोन बाव जों साथाममोन साथाम जों जोङो ना गिदिर मोननानै साथामनिबो गोसोआव रंजा खांनाय फैदों बिखौ जोङो जेन'बा ना गिदिर मोननायखौ साथामजों आरामसे माबानानै गोदानानै रानलायलायदों ओरैनो थ' जोङो ओरैनो ना गोरामनाय ना लायनाय बेफोरबादिखौ मोजां मोनो नालाय ओंखायनो खाफाल गोनांफोरा गोनां बासो मोनो ना गिदिरफोरखौ एखमबा हमबाबो हमनो हाया हगार फिननांगौ जायो दाथ' आङो माथो होनबावनो ना हमनायनि बागै आं बिदि आं लायनो रोंनायनि आं थांनायाव मोनबोनायनि कार'नावल' आं मिथिगौ ना गिदिर मोननायखौ आं बिखौनो बुंबाय